डांस जिसलै मतलव अस ब्याहें च शैल बड़े मजे करने शैल डांस करने रली मिलियै ते शैल मजा औंदा ते जेह्की घोड़ियां गाने अस ते सोहाग गीत जेह्के गीतड़ू जेह्के होंदे इत्थें दे डोगरी गाने जां कोई पंजाबी गाने नच्चने अस शैल करियै मतलव बड़ा मजा औंदा जेह्का ढोल जगीरें दा गाने ओह्दे बिच्च शैल गान्ने